तुस मिगी अपने दोस्तें दे बारै दस्सेओ की थुहाड़े बचपन च जेह्ड़े दोस्त हे ओह् कनेह् हे होर जि'यां जि'यां थुहाड़ी पढ़ाई अग्गें बधदी गेई ऐ थुहाड़े दोस्त जेह्ड़े आए न उं'दा केह् सैहयोग रेहा थुहाड़ी जिंदगी च होर हून तुस कॉलेज बिच्च ओ कॉलेज बिच थुहाड़े दोस्त मते सारे होने उ'नें दोस्तें बारें दस्सो उ'नें दोस्तें शा तुसें गी केह् केह् सिक्खने गी थ्होंदा ऐ होर थुहाड़ी जेह्ड़ी दिनचर्या ऐ पूरी दिनचर्या च केह् केह् असर पौंदा ऐ मेरा नांऽ मोहन लाल ऐ ते में अपने दोस्तें दे बारे च सनाना चाह्नां की मेरे दोस्त न जेह्ड़े ओह् बड़े अच्छे हे बड़ा चिर होई गेआ कि में पैह्लें दी गल्ल सनाना चाह्न्नां थुहाड़े कन्नै की इ'यां की में उस बेल्लै पंञमी पढ़दा हा जां चौथी पढ़दा हा इं'या गै पंञमी पढ़दा हा ते इक दिन एह् होआ कि मास्टर होरें असेंगी सबक पुच्छेआ कि कल्ल पढ़ाए दा की ओह् सबक सनाओ के ते मेरे दोस्त हे जेह्ड़े त्रै चार दोस्त हे ते उ'नेंगी ठोआलेआ आम्मीं खड़ोई रेहा मिगी बी खडेरी ओड़ेआ की तुस क्वश्चन सनाओ इक्क साढ़ा क्लास दा दोस्त था मेरा गै दोस्त था उ'न्नै पुच्छेआ कि मास्टर होरें आक्खेआ कि तूं सबक एह्दे कोला सबक सुन ते उ'न्नै सुनेआ ते मिगी आक्खेआ की चल में मेरा दोस्त में ओह्दे कन्नै गेम करी लैती में आक्खी ओड़ेआ कि मिगी बठाई उड़ यरा मिगी अज्ज औंदा निं ऐ ते इ'यां गै ओह् दोस्त इ'न्ना चंगा हा कि उसलै मिगी बैठाई लेआ ते मास्टर होरें शक्क होई गेआ ओह्दे पर शक्क होई गेआ कि इ'न्नै किश गेम करी ओड़ी ऐ ते इ'न्नै बठाई ओड़ेआ इस्सी सबक औंदा निं ऐ ते मेरे दोस्त गी खड़ेरी लेआ मेरे दोस्तै गी खड़ेरी लैआ तां उ'न्नै पुच्छेआ की कि'यां तू एह्दे कोला सुनेआ जां नेईं सुनेआ सबक सुनेआ जां नेईं सुनेआ उ'न्नै आक्खेआ की हां सुनी लैआ ओह् बी डरी गेआ बेचारा की उस आक्खेआ की उ'न्नै आक्खेआ कि हून मेरी क्लास लगदी ऐ ते ओह् बी बेचारा डरी गेआ महां डरने दी कोई लोड़ निं तूं महां बैठा रौह् कोई चक्कर निं महां बेही रौह् तूं महां कोई चक्कर निं ते मास्टर होरें आखेआ की मिगी खडेरी लेआ कि तू सबक सनाया कि नेईं सनाया महां आहो सर सनाई ओड़ेआ ओह्दे चा बाद च मिगी आक्खेआ कि चल तूं मिगी सनाऽ चल में गेआ उं'दे कोल ओह्दे शा बाद च ओह्दे शा बाद च मेरे कोला सबक सुनेआ उ'नें मिगी आया गै नेईं मिगी आया गै नेईं में खड़ोई रेहा ते मास्टर होरें इ'न्नी मार चलाई ना तुसेंगी केह् सनांऽ कि इ'न्नी मार चलाई ओह्दे कोला बाद च मेरा मेरे दोस्त गी बी बज्जी मिगी बी बज्जी ते जि'न्ने बी खड़ोते दे साढ़े कन्नै उ'नें गी बी बज्जी कि इक्क नसीह्त होई असेंगी किश बनना अग्गें तां एह् किश एह् दोस्ती यारी ऐ ओह् होंदी ऐ ठीक बी होंदी ते नेईं बी होंदी ओह्दी वजह कारण बड़ी मार बज्जी बड़े हारे दोस्त न मेरे ते हून इस बेल्लै में कॉलेज पढ़ा ना ते इसलै मेरी ग्रैजूएशन चला दी ऐ ते बड़े हारे दोस्त न मेरे बड़े चंगे दोस्त न जेल्लै असें कुदै जाना गै होऐ अग्गें पिच्छें जाना होऐ तां अस किट्ठे जन्ने ते बड़ा सारा मज़ा लैता असें जिंदगी बिच में जिस बेल्लै में स्कूल टाईम पढ़दा हा ते असें सत्तें अट्ठें दोस्तें मेरे सत्त अट्ठ दोस्त न ओह् किट्ठे जाना असें अग्गें पिच्छें घुम्मना की गड्डी पर जाना ते ओह्दे बाद असें किट्ठी बेहियै कदें होस्टल बिच जाना उठी कदें असें असें कदें होर जाना उठी कुदै खाने पीने गी जां रैस्टोरैंट उठियै अग्गें पिच्छें सारा किश असें बड़े मज़े लैते दे कुदै घुम्मने गी गेई उठे ते बड़ा हारा नज़ारा लैते दा ते हून बी किश बड़े हारे दोस्त बी हैन जेह्के कॉलेज दे दोस्त न ते इक दूए गी अस किश बी गल्ल होऐ तां इक दूए गी अस पुच्छियै सलाह् लैन्ने आं कि केह् करना अग्गें जि'यां किश बी क्लास लगदी केईं बारी केह् होंदा कि अस क्लास पढ़ने गी जाना होऐ तां अस आखदे कि दूऐ दोस्तें गी पुच्छना कि जेह्ड़ा साढ़ा दोस्त होंदा उसी पुच्छना कि तूं क्लास पढ़नी कि नेईं पढ़नी केईं बार केह् होआ कि खबरै ओह् क्लास नेईं पढ़े असें बी आक्खना में बी आक्खना नेईं में बी नेईं पढ़नी ते दोस्ती इक्क ऐसी चीज़ ऐ कि दोस्तै पिच्छें जान बी देई ओड़दा ते साढ़ी दोस्ती ओह् ऐ ते तुसेंगी बड़े हारी शिक्षा ऐ जेह्ड़ी ओह् दोस्ती उप्परा मिलदी ऐ दोस्त अच्छे बी होंदे ते बड़े हारे अच्छाई दे कम्म बी औंदे ते एह् में होर किट्ठे पढ़ने बी हैन सारा किश दोस्त होना बी चाहिदे ते दोस्ती बगैरा जिंदगी ऐ बी निं ऐ ठीक शुक्रिया जी